मैं छोटी थी तो विष्णु भगवान का व्रत रखती थी उसमें केले का पौधा लगाया जाता था हमको बहुत पसंद था पूजा पाठ करना पहले केले को नर्सरी से मंगवाती थी मंगवाई थी मंगवाने के बाद उसको गमला मंगवाई थी गमला मंगवाने के बाद उसको उसमें मिट्टी डाली थी और गोबर डाली थी गोबर डालने के बाद उसमें केले का पौधा लगा दी थी और सुबह नहा धोकर विष्णु भगवान की पूजा करती थी लोटे के जल में चने का दाल मुनक्का गुड़ पीला चंदा डालकर बनाने का व्रत रखती थी और छोटी थी तो हमको पेड़ पौधा लगाना बहुत पसंद था जैसे आम का पेड़ हो नींबू का पेड़ हो अमरूद का पेड़ हो मैं बहुत लगाती थी मेरे चाचा जाते थे लगाने तो उनके साथ मैं भी जाती थी बगीचे में और मैं भी उनके साथ काम करवाती थी जैसे तैसे मिट्टी फाड़ी से खान के लाता लाना था तो मैं जाती थी एक डलिया लेकर उसी में फाड़ी से मिट्टी खानकर लाकर उस पौधे में डालती थी हमको पौधा बहुत लगाना पसंद था पर पौधे से बहुत मैं प्यार करती थी इसलिए कि पौधे से जो ऑक्सीजन मिलता है हमको बहुत अच्छा लगता है जैसे गर्मी में हवा लेना हो पौधे के पास बैठ के कहीं धूप से आना वहाँ बहुत आनंद मिलता है नींबू जो है नींबू का पेड़ लगाई थी नींबू के पेड़ से नींबू निकलता था उसका अचार बनाती थी ऐसे अचार बनाती थी जैसे उसको पत्थर पर घीस देती इससे घीसने के बाद उसको एक जार में रख देती थी जार में रखने के बाद उसमें नमक और मिर्चा काटकर डाल देती थी और गोल मिर्च जो काली मिर्च होती है उसको डालकर उसमें रख देते हैं उसका अचार बनता था आम का पेड़ था आम के पेड़ में से फल जब बड़ा हुआ तो उसमें से फल निकलता था उसको फल के खाने से बहुत हमको अच्छा लगता था पेड़ पौधा हमको बहुत पसंद था फ़िर उसके बाद मैंने ससुराल में आए ससुराल में आने के बाद हमको फूल पौधा बहुत पसंद था यहाँ मैं बाहर नहीं जा पाती थी पेड़ पौधा लगाने तो अपने घर पर गमला मंगवाई थी मार्केट से गमला लाकर उसमें जैसे गुलाब का पौधा हुआ शनि भगवान का हुआ एलो बेरा हुआ गेंदा का फूल हुआ जैसे गेंदा हमको लगाना होता था तो गेंदा जब फर ले लेता है तो लेने के बाद उसको उसमें से थो छोटा छोटा बीज निकलता है मि फावड़े से मिट्टी को खोदती थी खोदने के बाद उसमें से बीच निकाल लेती थी बीज निकालने के बाद उसमें मिट्टी में उसको जमा देती थी जब वह उग जाता था तो उसको वहाँ से धीरे से निकालकर कोई हशिया या या खुर्पी से उसको निकालकर निकालने के बाद लाकर गमले में गेंदे का फूल लगा मिट्टी डालती थी गोबर डालती थी फ़िर गेंदे का पौधा लगाती थी फ़िर उसमें रोज़ पानी डालती थी पानी डालकर उस फूल को तैयार करती थी यह शनि भगवान का यह शनि भगवान का पीली मिट्टी मंगाई गमला मंगवाई थी मार्केट से फ़िर पीली मिट्टी डाली थी पीली मिट्टी के बाद शनि भगवान का उसमें पेड़ लगाई थी शनि भागवान के पेड़ से हमसे बहुत लगाव है बहुत मैं पेड़ से प्यार करती हूँ और शनिवार के दिन उस सरसों के तेल का दीप जलाती हूँ और भगवान को रोज़ काला तिल डालकर जल चढ़ाती हूँ जल चढ़ाने के बाद भगवान से प्रार्थना करती हूँ भगवान हम लोगों को अच्छा रखिए फ़िर उसके बाद जैसे आम का पेड़ हुआ इमली का पेड़ हुआ पौधा ब मैं बहुत लगाना पसंद करती हूँ जितना हो सके उतना पौधा लगाती हूँ पौधे से बहुत प्यार करती हूँ मैं आम का पेड़ तो बहुत अपने दरवाज़े पर कई आम का पेड़ लगाई हूँ कभी जैसे वह गुलाब को पेड़ हुआ गुलाब के पेड़ में कीड़े लग जाते हैं तो अपना नहीं वह दिमाग काम करता है जो मेरे सांसू माँ सांसू माँ से पूछती हूँ सांसू माँ मेरा कैसे गुलाब का फूल खराब हो रहा है कैसे क्या करूँ सांसू माँ बताती है कि उसमें जो उपरी का राखी होता है उसको महीन कपड़े से चाल लो चालने के बाद उसमें सारा राखी निकाल लो राखी निकालने के बाद उसको हल्के हाथ से छिड़काव करो कीड़े मर जाते हैं ऐसे अपने फूरो फूलों का बचाव कर करती हूँ गुड़हल का फूल हुआ गुड़हल के फूल में जो तितलियाँ होती हैं बहुत लग जाती हैं उसको नुकसान करती हैं फूलने नहीं देती है उस पर भी राखी का छिड़काव करती हूँ केमिकल का छिड़काव करती हूँ तो फूल बढ़ता जैसे कनेर का फूल है कनेर का फूल जो उसका बीच होता है इधर उधर गिरा रहता है उसको लाती हूँ लाने के बाद ज़मीन खोदती हूँ खोदने के बाद उसमें रख देती हूँ जम जाता है जमने को बाद उसका पेड़ लाकर अपने घर पर एक मार्केट जाती हूँ गमला लाती हूँ गमला लाकर उसी गमले में मिट्टी डालती हूँ गोबर डालती हूँ जो गोबर का खाद होता है उर्बरक उसको डालती हूँ डालने के बाद उसको उसी में जमा देती हूँ पेड़ हो जाता है पेड़ होने के बाद उसमें से पीला पीला फो फूल निकलता है वह देखने में बहुत अच्छा लगता है पेड़ पौधा बहुत हमको पसंद है आवश्यकता से अधिक हमको पसंद है पेड़ पौधा जैसे अपने घरों में फूल पौधा से सजाना अपने बेडो बेडरूम में फूल पौधों से सजाना कहीं मंदिर जाना तो पौधे के पास जाती हूँ फूल लाती हूँ उसका माला बनाऊँगी मंदिर में जाकर चढ़ाऊँगी स्वास्थ के बहुत भी अच्छा फूल माला होता है कहीं जाओ तो शादी वगैरह में फूल माला के लिए जयमाला होता है जयमाला पर छिड़काव करने के लिए फूल मिलता है इसके वजह से मैं फूल बहुत उगाती हूँ फूल हमको बहुत पसंद है मैं फूल का पौधा अपने घर पर बहुत लगाई हूँ और फूल से भगवान का पूजा करती हूँ हर देवी देवता को फूल चढ़ाती हूँ चढ़ाने के बाद भगवान की आरती पूजन करती हूँ जैसे कटहल का पेड़ है कटहल का पेड़ अपने दरवाज़े पर लगाई हूँ लगाई नर्शरी से मंगवाई थी कटहल का पेड़ और उसको गड्ढा खोदी खोदी थी फावड़े से गड्ढा खोदकर उसमें गोबर का खाद डाली थी मिट्टी डाली थी मिट्टी डालकर उसमें पौधे को लगा दी थी फ़िर उसके बाद रोज़ रोज़ उसका पानी से सिंचाई करती थी सिंचाई करने के बाद कटहल भी बड़ा हो जा हो गया था उसके बाद फ़िर मैं नींबू लगाई थी नींबू मंगवाई थी नींबू को उसी तरह लगाई थी नींबू को भी कीड़े लग जाते हैं तो कीड़े लगने के लिए राखी का छिड़काव करती हूँ केमिकल आता है जैसे गणकसिंग वगैरह मशीन में घोलकर और उसको छिड़काव करती हूँ उ तो कीड़े मर जाते हैं आ नींबू सारा बच जाता है और जैसे अनार का पेड़ है अमरूद का पेड़ है अमरूद भी बहुत पसंद है अपने दरवाज़े पर अमरूद भी लगाई हूँ अमरूद में सारे कीड़े उड़े मर जाते हैं बड़ा होता है फल होता है पहले फूल होता है उसके बाद फल होता है फ़िर बड़ा होता है तो सारे कीड़े उड़े लग जाते हैं उसके लिए हम अपने घर देशी जो करती हूँ जैसे चावल का धुलने तो चावल धोती हूँ उसको पानी लाकर डाल देती हूँ उसमें पानी डालने के बाद उसमें जो फल सड़ता है वह अच्छा होने लगता है फल और फूल से बहुत हमको लगाव है मैं बहुत जिस पूजा पाठ करती हूँ भगवान को फल भी लग चढ़ाती हूँ और पूजा भी करती हूँ पौधे से ऑक्सीजन मिलता है जैसे पौधा लगा देती हूँ तो पौधे दरवाज़े पर है तो गर्मी के दिनों में उसको ऑक्सीजन बैठने में अच्छा लगता है हवा चलता है बहुत सारे पौधे से ऑक्सीजन मिलता है स्वास्थ के लिए भी अच्छा होता है नींबू चाय में कर बनाने के लिए यूज आता है फूल पूजा के चढ़ाने में भी उ काम आता है उसके बाद बच्चे भी फूल से अपने छोटे छोटे बच्चे जो हैं फूल तोड़कर बैठकर भगवान की पूजा करते हैं खेलते हैं हम भी फूल चढ़ाते हैं भगवान को रोज़ सुबह फूल तोड़ती हूँ चढ़ाती हूँ गेंदे के फूल और गुलाब के फूल से उनको बहुत लगाव है